हेल' आं जितु मसाहारि नोंथांआ माहाय दं नों मानो दासिमबो सफैया आं जे नोंखौ दासिम नेनानै दङ लामायाव लांगोनायाव नोंथाङा माला सफैगोन आरो बिसि गोबाव जागोन नोंथांखौ जे आं नेगासिनो दं आंनि थांनांगौ समासो जाबाय नोंथाङा दासिमबोजे मानो सफैयाखै नोंथांखौ आं नेयै नेयैनो दासिमबो समासो बारा जालाय लांबाय नोंथाङा नोंथांनि बेबायदि लेट जानायखौ आं थानो हागोन नामा नोंथाङा जे बुंदोंमोन थाब सहैगोन एथ' टाइमनि गेजेराव दुइ मिनिट तिन मिनिट लानायनि खोथा बुंदोंमोन दासिमबो जे सफैयाखै नोंथाङाजे बबे जायगायाव दं नोंथाङा माबार थाबैनो फै नोंथांखौ आङो नेगासिनो दङ लांगोनायाव दासिमबो नोंथांनि बेफोरबायदि लेट खालामनाया मोजां नङा आंजे नोंखौ नेनानै दङ दासिमबो सफैया मानो नोङो मानो एसेबां लेट जाखो मबे जायगायाव दङ नोंलाय दासिमबो सफैलायै माबार थाबैनो फै